राजस्थान जो राज्य व्यवस्था ॾाढी सुठी आहे ऐं असांखे हिन ते ॾाढो फ़ख़्रु आहे स्थानीय सरकार जी ॾाढी भुमिका रही आहे जीअं त असांजे पारशद पासे पारशद आहे उन खे पाण जीताइण लाइ ॾाढी कोशिश कंदा आहियूं ऐं पंहिंजो मनपसंदि पाशद पाण ॻोल्हींदा आहियूं ऐं हुननि खे जीताइण जी कोशिश भी कंदा आहियूं पंहिंजे पासे जेको पारशद आहे जेको पाण ॻोल्हियोसीं अगरि उहो जीती थो वञे त पंहिंजी ॾाढी मदद कंदो आहे जीअं त पंहिंजे घर पाणी नथो अचे त पाण हुन खे पुछी करे की पाणी केॾी महिल ईंदो त पाण खे उहो ॿुधाईंदो आहे ऐं केॾी महिल पाण खे कुझु दस्तावेज़ ठाहिराइणा आहिनि त हुन लाइ बि उहो पाण खे सलाह ॾींदो आहे एड़ी घणेई ॻाल्हियूं आहिनि जो पाण पा्शरद ते वञी करे पुछी था अचूं अञा पंहिंजी ॾाढी ॻाल्हियुनि में पंहिंजी पाशद मदद कंदो आहे जीअं पजी गलियुनि में नालियूं किनियूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जूं सफ़ाई बि पंहिंजो पारशद कराईंदो आहे